मुंहिंजे बेटे जो चयनि आई आई टी खड़गपुर में थी वियो आहे जंहिंजी फ़ीस जमा करिणी आहे मूंखे तत्काल हुनजी फ़ीस जी व्यवस्था करिणी आहे जंहिंजे लाइ मां मां पी एफ़ कर्ज लाइ अप्लाए करण चाहियां थो ताकि मां जल्द सां जल्द पंहिंजे पुट जी फ़ीस जमा करे सघां हिनजे लाइ मां ई पी यूफ़ ई पी एफ़ ओ पोर्टल में वञी करे मां लोन अप्लाए कंदुसि ई पी यूफ़ पोर्ट्ल जी जेकी सरकारी वेबसाईट आहे ई पी एफ़ इंडिया डॉट गोवर्मेंट डॉट इन ते वञी करे पंहिंजो यूनिवर्सल अकाऊंट नम्बर विझी करे मां लोगइन करे सघां थो लोगइन करण खां पोइ मूंखे लोन सेक्शन में वञी करे पूरी डिटेल्स व विझिणी पवंदी जीअं मूंखे पंज लख खपेनि और छाजे लाइ खपेनि मूंखे उहो बि सभु विझिणो पवंदो जीअं तव्हांखे मां जानकारी ॾिनी कि मूंखे पंज लख पंहिंजे पुट जी फ़ीस जमा करिणी आहे उहो बि जल्दी करिणी आहे जल्द मां जल्द समय घटि आहे मूंखे त हुन लाइ मां ई पी यू लोन अकाउंट मां वञी करे लोन सेक्शन में थी करे वञी करे पंहिंजे पुट जा समस्त संक्षिप्त सर्टिफ़िकेट्स जेके बि आहिनि और फ़ीस डिपोज़िट जो फ़ोम और एफ़ीडेविट्स वग़ैरह मां सभु जमा कंदुसि ताकि मुंहिंजो लोन शीघ्र अति शीघ्र थी सघे और ॿीं ॻाल्हि मूंखे पैसनि जी खोड़ वधीक ज़रूरत आहे जिनि लाइ मां जल्द में जल्द हुकुम करण चाहियां थो और ई पी फ़ वारनि जो बि चवण जो मतलबु आहे तव्हां पंहिंजा फ़ीस डैबिट फ़ीस सर्टिफ़िकेट सभु जमा कयो असां हुनखे हुनजो परिक्षण कंदासीं अगरि सभु कुझु सही रहियो त शीघ्र अति शीघ्र तव्हांजा पैसा तव्हांजे लोन जा पैसा तव्हांजे पंहिंजे अकाऊंट में मिली वेंदव मां हुन प हुनजो प्रयास कयां थो शीघ्र अति शीघ्र मां पंहिंजा पंहिंजे पुट लाइ पैसा व्य व्यवस्था करे करे हुनजी फ़ीस मां जमा कयां